आंथ' लेखा रोङा बे बेंथलावनो गासै फरायनाय फरायग्रा लेखाफोरखौ जोंनि बेंथलाव दखान दङ बे दखानावनो मोनजोबो बे लेखाफोरखौ आंनि फिसाफ्रा बायनानै गावसोर फरायो बे मास्टारफ्रानो बे लेखाफोरखौ नांगौ नांगौबायदि बिसोरो खोनथाहरो बिसोरो जेन बे लेखाफोरखौहाय नांगौबायदि बे दखानदारफ्रा हरो जोङो बिमाया बायनानै होयो फिसाफ्रा बेखौनो फरायो जोंनि फिसाफ्रा जेन बे लेखाफोरखौ लांनानै मोजाङै गियान मोननो मोजाङै फरायो स्कुलाव फैनानै बे बे स्कुलआवहा फैनानै बे लेखा लेखाखौ मोजाङै गियान सोलोंनो हानायबायदि बे मास्टारफ्रा जोंनि बेंतल हाइ स्कुलनि मास्टारफ्रा जोंनि फिसाफोरखौ मोजां गियान होयो मोजां फोरोङो बिसोरो गासैखौबो बुजायो मोजां खालामो आरो मोसानाय दिन फोरोङो बायदिसिना खेला दुला गासैखौबो जोंनि हाइ स्कुलनि मास्टारफ्रा फोरोंजोबो बिफ्रावनो जेन जोंनि फिसाफ्रा गासैखौबो गियान मोननाय बायदि